आमी एकदां व्हडलीं जालीं की कॉलेज लायफ विसरून वयता तें मागीर आमी मीस करपाक लागता सो तुजें कॉलेज लायफ कशें आशिल्लें म्हाजें कॉलेज लायफ खूब म्हणचे खूब बरें आशिल्लें आनी म्हाका असो कॉलेज लायफ म्हणल्यार पयलीं आमी इन्जॉयमेंट केलां तें फ्रेंड्सां बरोबर तें आमी अशे विसरूंक शकना आनी आमी चडशे कॉलेज लायफ मिन्स आमी कॉलेजींत चड आसनाशिल्लीं सो आमी बंक करून आमी फ्रेंड्सां वांगडा भोंवतालीं अशीं तशीं भोवन भोवन दीस काडटालीं आनी आतां आमकां अशें दिसता की आतां सगळीं फ्रेंड्सां अशीं पयस जाल्यां कशीं कॉलेज ना आनी फ्रेंड्सां कितें चडशीं केन्नाय चुकोन तीं तें केन्नाय तेंकां टायम मेळटा तेन्ना तीं कॉल करतात ना जाल्यार कॉल करिनात पयलीं कॉलेज टायमार आमकां खूब अशे फोन्स येताले फ्रेंड्सांचे की कितेंय जावं म्हणजे अशें कॉलेजींत येतलीं कांय ना तें विचारूंक फोन करतालींच ना जाल्यार कॉलेजींत समज आमी वचनात जाल्यार आमी फूल कॉलेज आमची म्हणचे आमचो ग्रूप जो आशिल्लो ती कॉलेजींत आमी बंक करून आमी खंय तरी भोवंक वयतालीं सो आमची कॉलेज लायफ अशी खूब उमेदीची आनी मेमरेबल आसा की ती कशी विसरूंक शकना